ہمارے مقامی اخبار نے ہمیں بہت سارے نئی دریافتوں سے آگاہ کیا ہے کہ جیسے آس پاس ہمارے کیا چیزیں چل رہی ہیں اور ہمارے سماج اور معاشرے میں کیا چیزیں ہمارے لیے بہتر ہے سرکاری سطح پر یا پھر مقامی سطح پر یا سماجی سطح پر کیا چیزیں چل رہی ہے اگر کوئی چیز صفائی ستھرائی سے متعلک ہے تو وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم اس سے اس میں حصہ کیسے لے سکیں سماج سے متعلک کوئی چیز ہے کہ وہ ہم سماج کو بہتر بنانے کے لیے کیسے اس میں قدم بڑھا سکتے ہیں یہ تمام چیزیں ہیں اسی طریکے سے اگر ہم سماج میں سوسائٹی میں ایجوکیشن کے لیے تعلیم کے لیے یا فر وہ دوسروں کی بھلائی کے لیے کچھ کام کر سکتے ہیں اس طرح کی خبروں کو ہمیں میڈیا یا اخبار ہمیں بتاتے ہیں